हा जीअं त जय झूलेलाल जीअं त महाराष्ट्र में घणेई बांगे माण्हू बैंड बाजा नवां गुल गुल ऐं इहे सभिनी सां सजायो वियो वेंदो आहे ऐं वॾा ॿार सभ में जिते किते मिठायुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो वेंदो आहे बसि एतिरो ई